एगो हम पङ्खा लेलहुँ दोकानसँ ओ देखैमे तऽ बड़ सुन्दर छलै आओर दोकानोवला कहलक जे हँ एकर क्वालिटी बढ़िआँ यऽ नीक सामान यऽ तऽ हम अपन लऽ लेलहुँ किएककि घरमे पङ्खाके एगो जरूरी छलै लेलहुँ तऽ लेकिन जखन घरपर अनलहुँ चलेलहुँ तऽ ओ बार बार खराब होइ छलै अइमे तुरन्ते तुरन्ते कनिये कनिये दिनपर पाँच सए छओ सए सात सए रुपैआ खर्च होइ छलै हम तङ्ग भए गेल रहौँ ओ पङ्खासँ ओ उपरसँ खाली टा देखैमे नीक रहै लेकिन ओकर क्वालिटी बहुत खराब रहै